हॅलो हां सांगा कोण उलयता ओके आं हां आं हय हय हय आं हां आं हय हय आता तुमी खंय आसा एजेक्टली काणकोण पावली ओके बसस्टेडांर आसा ओके हांगा न्हय थंयच्यान फुडें खोतीगांव वायल्डलायफ सेंच्युरी म्हूण आसा तुमकां जर नंबर जी पी एसाचेर मारल्यार तुमकां तें मेळटलें थंयच्यान न्हय थंयच खोतीगांव गांवडोंगरी ह्या येरयेक बरें बरें वॉटर फॉल आसात आतां तुमी जर गेली न्हय थंय एक कुसक्यां म्हूण आसा मागीर एक बामणबूडो म्हूण आसा मागीर बुपरां म्हूण आसा आता तुमी लोक कितलें आसा म्हाका सांगात ओके धायेक जाण आसा मागीर तुमकां वॉटर फॉल कसो जाय जंय खूब लोक वता तो जाय काय चड लोक नाशिल्ले जाय गर्दी नाशिल्ले जाय हां म्हणटा किदें जाला आतां भुपरा जर तुमी गेली न्हय थंय मातशी एरया ल्हान आसा वॉटर फॉल ल्हान आसा पूण बरे आसा थंय स्विम करपाक बी बरें जागो मेळटा पोवपाक जागो बरो मेळटा पूण हांगा बामणबूडो आनी कुसक्या येद्या वॉटर फॉल भरपूर व्हड आसात आनी थंय तुमकां सूसेगात बसून पिकनीक स्पोट आसा तुमकां खावपाक बिवपाक मेळटा

ना थंय तुमकां ना तुमकां तुमचेच फूड कॅरी केल्यार तुमी चड बरें कारण थंय भितरल्ली जागा जाता न्हय इनर फायल जाता खूब इंटरनल आसात म्हणटगीर थंय तुमकां तशें फूड आता मेळपाक ना आनी आता किदें जाला थोडे मोन्सून बी गेल्ले कारणान थंय आता उदक मातशें कमी बी आसतले म्हणटगीर तुमी किदें जाला हय सांगा हय हय हय रोड बरें आसा हय हय कार वता हां रोड बरें आसा तुमच्यान कार कॅरी करपाक जाता आनी फूड घेयात आनी थंय रेस्ट रूम पूण मातसो लागीर ना खंय आं तर तुमी मातशी अशी रानां आसा तर तुमी एडजेस्ट करपाक पडटलें ना जाल्यार मागीर तुमी भायर येतगीर तुमकां खोतीगांवाक थंय फोरेस्टांत रेस्ट रूम मेळटलो थंय मागीर थंय तुमकां फक्त वॉटर फोल ना बाकिचें पोवपाक मेळटा थंय बटरफ्लाय गार्डन आसा ट्री ट्री टोप आसा थंय बी तुमच्यान वचपाक जाता

ना ना ना सद्याक तरी चार्जिस काय ना फ्री आसा आनी तुमी थंय वचपाचे जाल्यारवचपाचे म्हळ्यार थंय फक्त एक फोरेस्ट गेट लागता ओके हय होच नंबर तुमी सेव करात आं हय हय हय ओके बरे